डांस करना ना अज्ज केह् मतलब ग्रांऽ दे लोग होंदे जि'यां कि मतलब डांस करने नै साढ़े ग्रांऽ दे लोक मतलब फिजीकली फिट्ट रौंह्दे सारे अपने आप गी मतलब खुशी थोंह्दी मतलब पूरा साढ़ा जेह्का शरीर ऐ एह् तंदरुस्त रौंह्दा साढ़ा शरीर जेह्का ऐ एह् पूरा तंदरुस्त रौंह्दा और नच्चनै मतलब के ग्रांऽ बिच्च मैक्सिमम जैदातर केह् होंदा कि मतलब कुड़ियें गी कुड़ियें गी जैदा नच्चने बगैरा दा शौक होंदा ओह्दे बजह् कारण के साढ़े हैल साढ़ी जेह्की लाईफ ऐ साढ़ी जेह्की एह् ऐ

साढ़ी जेह्की एह् बाडी ऐ एह् बिलकुल फिट्ट रौंह्दी फिजीकली फिट्ट रौह्ने अस मैंटली बी ठीक रौह्ने और नच्चने गाने बिच्च मतलब हर इक बच्चा रुचि नेईं लैंदा ऐ हर बच्चे गी इन्नी रुची नेईं होंदी ऐ नच्चने गाने बिच्च मैक्सिमम के मिनिमम बच्चे डॉंस च पार्टिसपेट करदे जैदातर इन्ने लोग मतलब मैक्सिमम जेह्के अज्जै दी जनरेश्न ऐ मतलब मैक्सिमम ग्रांऽ दे बच्चे अजकल्ल पैह्लें पैह्लें केह् होंदा कि ग्रांऽ दे बच्चे इन्ने नच्चने गाने बिच्च इन्ना इन्टरैस्ट नेईं दिंदे हे इन्ना मतलब पैह्ली गल्ल ते उं'दे घरै आह्ले नेहे भेजदे अजकल्ल इ'यां मतलब अजकल्ल घरै आह्ले बी इन्ना मोटीवेट करदे घरा आह्ले बेल्लै घरै आह्ले अजकल्ल इन्ना ग्रांऽ दे बच्चे अजकल्ल दिक्खो शैह्रें दे बच्चें कन्नै पूरा कम्पी कम्पीटीशन करदे मतलब अजकल्ल ग्रांऽ दे बच्चे नच्चने गाने बिच्च शैह्रां लोग जागतें कशा अग्गें हिस्सा लेइयै दे जागतें शैह्रें दे बच्चें शा अग्गें बढ़ी चढ़ियै भाग लेआ दे शैह्रा जागतें कशा अग्गैं उं'दे नै कम्पीटीशन करियै उं'दे शा फर्स्ट प्राईज जित्ता दे अजकल्लै दी जेह्ड़ी जनरेशनां न अजकल्लै दियां जेह्कियां नैक्स्ट जनरेशन मतलब हून जनरेशनां औने आह्ली जनरेशनां मतलब बड़ियां फिट्ट न डांसिंग डांसिंग उं'दी हाब्बियां न बनी दी इक होर एह्दे बजह् कारण कि मतलब अस आखने केई आखदे कि नेईं डांस निं करना साढ़े ग्रांऽ बिच्च मैक्सिमम एह् होंदा कि मतलब इ'यां आखदे कि नच्चना नच्चना नेईं ओह् कुड़ियें इ'यां नच्चना अजकल्ल कोई भेदभाव निं ऐ नच्चना अपने गाओ नच्चो कोई रोक टोक नेईं ऐ एह्दे बजह् कारण साढ़े मतलब कि शरीर ऐ बिलकुल फिजीकली फिट्ट रौंह्दी फिजीकली फिट्ट रौंह्दी और एह्दे नै इस्सी कोई नुकसान निं है अपने हैल्दी कम्म ग्रां दे लोग जेह्के हैन नच्चादे उ'नें नच्चना केह् ऐ उ'नें कम्म कुम्म करदे गै उ'ऐ नच्चना नुच्चना होई जंदा उं'दा नच्चने गी कुदै टैम बो इ'यां भी बी जागत जुगत जेह्के नच्चदे ते उ'नें भी ग्रांऽ दे लोकें कुत्थै नच्चना इत्त कम्मै ओत्त गै होई जंदा बो उं'दी जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोग न ओह् इ'यां चलदे फिरदे रौंह्दे कुदै तां उं'दी मतलब बाडी उं'दी बिलकुल फिट्ट रौंह्दी